गोंयचें स्पोर्ट्स सॅक्टर म्हणचें सारकें फालतू तें आमच्या आमचे सारके टॅलंटेड प्ल्येर्य्सांक चान्स दिना आनी जांकां चान्स मेळटा तांकां खेळपाक येना गोंयांत सिलेक्शन जाता फुटबॉलाचें क्रिकेटीचें आनी खूब सारें स्पोर्ट्सांचें सिलेक्शन जाता आतां मुख्य म्हणजें हांव फुटबॉलाचें सांगतां फुटबॉलाचें सिलेक्शन जाता ते सिलेक्शनाक आपयता सगळ्या स्कुलांक इन्विटेशन दिता तुमच्या स्टुंड्सांक धाडात हें तें एक स्कूल पयलींच्यान धाडना आनी केन्ना धाडटा तेन्ना कोण कितलोय बरो खेळूं कितलोय तूं सारको बॅस्ट प्लेयर आसूं पूण इफ तूं तांकां पयशे दिना इफ जर तूं तांकां तुजी वळख ना हातून आनी तुजे कोण वळखीचे ना इन गव्हर्मेंट जाल्यार तुजें सिलेक्शन जावपाचें खूब डिफीकल्ट अशें सिलेक्शनाच्या आदल्या दीस कोण तुका येवन सांगता तुजें सिलेक्शन जावचें ना आनी खूब सिलेक्शनाच्या टायमार बानगडी जाता दुसरे म्हणटात ते ग्राउंड्स स्पोर्ट्स सॅक्टर आसता ते ग्राउंड्स मैनटेन करना हांव सांगता तालिगांवचें ग्राउंडाचें तालिगांवचे ग्राउंडांत उदक ना थंयचे ग्राउंडांत कोण उदक घालना कोण कोण थंय मैन्टेन करना आनी तिसरो म्हणचे चान्स तिसरो कोण टॅलंटीड प्लेयर्स आसता जांकां खेळपाक येता तांका तुमी चान्स दिना आनी जे टॅलंटीड आसता तांकां लास्टाक फुडें वचपाक चान्स मेळना फुडें वयता ताकां खेळपाक येना आनी नॅशनेल लेवल नॅशनेल लेवलाक आमचे इंडियेची आमची गोंयची वाट लागता आनी आमचे फुडें आनी प्लेयर्सांक चान्स मेळना चान्स मेळना आनी जे टॅलंटीड आसता तांकां दुसरें कितें काम करूंक पडटा जे स्पोर्ट्सांत बरे आसा जे दुसरे स्पोर्ट्स करूंक शकता त्या स्पोर्ट्साचे सोडून तांकां दुसरें काम करचें पडटा जितून तांचो एक्सपर्टीज ना आनी तांकां त्या कामांत मजा येना